دہلی ایک تاریخی تہذیبی اور ثقافتی مرکز ہے جہاں مختلف مذاہب فرقوں اور روحانی تحریکوں نے صدیوں سے اپنی چھاپ چھوڑی ہے یہاں مذہب صرف عقیدہ یا عبادت تک محدود نہیں بلکہ روز مرّہ زندگی فنون طرز معاشرت لباس زبان خراک اور اقدار پر بھی گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے یہاں اسلام ہندو مت سکھ مت اور دیگر مذاہب نے نہ صرف عبادات بلکی فن زبان لباس تہوار اور معاشرتی رویوں کو بھی متاثر کیا ہے صوفی بزرگوں مندروں گرودواروں اور دیگر مذہبی مقامات نے دہلی کو روحانیت رواداری اور تہذیبی ہم آہنگی کا مرکز بنایا ہے مذہب نے دہلی کی تہذیب کو اخلاق اخوت جمالیات کا رنگ دیا ہے مثال کے طور پر حضرت نظام الدین اولیا کی درگاہ دہلی کی جامع مسجد اکچھردھام مندر گرودوارا بنگلہ صاحب یا تہواروں میں شراکت عید دیوالی ہولی گرو نانک جنتی اور دیگر مذہبی تہوار تمام مذاہب کے افراد مل کر مناتے ہیں جو تہذیبی یک جہتی کی اعلیٰ مثال ہے یہ تمام مثالیں اس بات کی دلیل ہیں کہ دہلی کی تہذیب میں مذہب صرف عقیدہ نہیں بلکہ باہمی احترام رواداری اور ثقافتی ہم آہنگی کا ذریعہ ہے